म्हाका दिसभरान खूब कामां आसा तशेंच म्हाका लेखन करपाक खूख आवडटा त्या खातीर हांवें एक टायमटॅबल निर्माण केल्लो आसा जाका लागून हांव म्हजो वेळ सारको मॅनेज करूंक शकतां दीसभर हांव म्हजी सगळीं कामां करता बट शेवटाक लेखना खातीर एटलिस्ट एक वर तरी हांव दवरतां